गार्डनिंग फ्लार उपाइणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे नेचर स में वेहणु ॾाढो वणंदो आहे हिन करे ई मां पंहिंजे टेरिस ते नंढो टेरिस गार्डन बि ठाहियो आहे रोज़ु मथे वञी करे पाणी ॾियणु हुते थोरी देरि वेहणु हुते वेही करे कॉफी पीअण चांहि पीअण मां कॾहिं कॾहिं बुक्स बि हुते वञी करे पढ़दी आहियां हुते एॾो शांति लगंदो आहे ख़ुशी एॾो पॉज़िटिव इंवायरमेंट लगंदो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त हूअं त मां वधीक ॿाहिरि वेंदी न आहियां पर अगरि मूंखे कॾहिं वञिणो पए त पुठियां मुंहिंजी मम्मी या मुंहिंजा भाउ ध्यानु ॾींदा आहिनि ऐं टाइमली जेको जेको मां चवां पाणी विझणु या जेको बि आहे सभु कंदा आहिनि अगरि असां सॼी फैमिली ॿाहिरि वञूं त मां मां पंहिंजी कोई साहेड़ी खे या पाड़े वारनि खे चई वेंदी आहियां जेको ज़िम्मेदारी खणे मुंजी मददु करे ऐं उहे मथे वञी करे पाणी ॾई ईंदा आइन ऐं ध्यान बि रखंदा आहिनि की कॾहिं कवर करिणो आहे कॾहिं खोले रखिणो आहे ॾाढी त मुंहिंजा आड़े पाड़े वारा या त मुंहिंजा फैमिली मेम्बर्स परिवार वारा मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजा भाउ मुंहिंजे पुठियां टेरिस गार्डन जी देखभालु कंदा आहिनि